गुजरात में बैंकिंग ऐं वीमनि जे कमनि में नयूं नयूं टेक्नोलॉजियूं जा लाभ सुठी रीति वठण में अचनि था नयूं नयूं टेक्नोलॉजियुनि में जॾहिं खां यू पी आई आयो आहे तॾहिं खां सभु माण्हूं यू पी आई वापिरनि था ऐं जंहिंखे जंहिंखे ख़बर नथी पहे उन्हनि खे बैंक वारा सम्झाए करे यू पी आई चालू करे ॾियनि था जंहिंसां व्यवहार करण में समय बि ब बचे थो ऐं ख़र्च बि बचे थो जंहिंसां पेपर जो इस्तेमाल बि घटि थो थिए ऐं पाण खे जेॾी महिल खपे तेॾी महिल पाण पइसा यू पी आई सां मोकिले सघूं था अहिड़ी रीति न वीमन कंपनियुनि में बि पॉलिसिनि जा प्रीमिअम ऑनलाइन भरण जा चालू थी विया आहिनि माण्हू हाणे बसि ऑनलाइन जो यूस करे वीमा पॉलिसियूं वठनि था ऐं इन्हनि सां फ़ाइदो इहो आहे कि समय बि बचे थो ऐं ट्रांजेक्शन बि तेॾी महिल ई थी थो वञे जंहिंसां बैंकुनि जो बि समय बचे थो ऐं माण्हुनि जो बि समय बचे थो या अहिड़ी रीति न जॾहिं खां बैंकिग ऐं वीमनि जे कमनि में ऑनलाइन यू पी आई ऐं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चालू थिया आहिनि तॾहिं खां माण्हुनि जो कमु इलाही सहुलाई सां थी थो वञे ऐं अॼुकल्ह जा माण्हू सभु सुठी रीति न ऑनलाइन टेक्नोलोजीअ जो फ़ाइदो बि उठाइनि था